जोङो नखराव जोंहा जोंहा बाथौ फुजा ब्रह्म धोरोम जोंहा फुजियो बे बाथौ फुजा फुजिनायाव जोंहा नखराव अखमबा जग्य आहुति सावनोब्ला जों गुरु लायो बे गुरु गुरु लानानै जों नखरखौ जोङो फोसाबो नखरखौ जोङो फोसाबलाङो बे गुरुजोंनो जोङो नखरखौ सोलायलाङो गुरु गुरुनि बायखोन मोननानैनो जोङो गुरुनि जोङो दिक्षा मोननानैनो जोङो गुरुनि खोथा मानिनानै जोङो गुरुनि गासैबो खोथाखौ लानानै जोङो नखराव जोङो फुजा होयो नखरनि गासैबो सुबुङानो सोलोङो आरो गुरुनि बुजायनायखौ जोङो मानिनांगौ जायो बे गुरुनि बुजायनायखौ जोङो मानियो आरो जों गोबां गुरु फोरोंनायखौबो जों गोबां रोंबाय बे गुरु फोरोंनाय खोथाजोंनो जों नखराव मोजाङैनो मोजां जों फुजा होबाय थायो सानफ्रामबो बे गुरुनि फोरोंनायजोंनो जों नखरावबो जग्य आहुति सावनो जोङो लेंहरो बे गुरुखौनो गुरुआनो जोंनो बोसोन होलाङो फोरोंलाङो माबादि खुलुमनांगौ माबादि सिबिनांगौ आरो माबादि नखरखौ सालायनांगौ नखरनि गासैबो सुबुंफोरखौनो जोङो फोरोंनांगौ उन्दैफोरखौबो जों फोरोंनांगौ सोरबा रोङैखौ जों फोरोंनांगौ खाथि खालानि गामिनि मानसिफोरखौबो जोङो फोरोङो नखरनि सुबुंफ्राबो जोंनो फोरोङो आरो बे पुरुहितानो जोंनो फोरोंलाङो बे पुरुहित फोरोंलांनायखौनो जोङो गासैबो गोसोआव लानानै सानफ्रामबो जोङो नखराव फुजा होयो बेनो